ना हमनायावनि मुवाफोरा नांगौनि बेसादफ्रा जाहैबाय जेखाइ खबाय खदाल बेनिफ्राय सेन खखा सिखा खंखाइ बेफोरखौ लानानै ना सारनांगौ गोनांथिया आरो बेफोर गैयाबा ना सारनायाव जोबोद असुबिदा जायो माखासे खदालनि खामानिया जाहैबाय हा जावनानै आलि खोनाय आरो सिखा खंखाइनि खामानिया जाहैबाय हाग्रा दानस्रांनानै बा नाखौ हमनाय आरो खबाइनि खामानिया जाहैबाय ना दोननो सोनाय आरो बेलसाबो गोनांथि बेलसाया जेरखम ना सारफाबाय थानाय समाव दैआ रानोबा नाया हखांनायाव गारहरफानाय जायो बेखायनो बेलसाखौ लाफानो गोनां जाथारो आरो खबाइनि खामानिया खबाइ जेखाइनि खामानिया जाहैबाय नाखौ सारस'न्नाय आरो बेनि सारस'न्नायानो स्र' जानानै नाखौ आलादा आलादा बासिनानै एक्सत्रा एक्सत्रा खालामनानै दोन्नो हानाय मोनसे